ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا بزنس چلتا ہے بہت پیسہ ہے ان پہ فیملی والے ان کے بہت ہی خوش ہیں وہ لوگ اپنی اچھی زندگی جی رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور ان لوگوں کی زندگی اپنا عیش و آرام سے کٹتی ہے انہیں کسی چیز کی کوئی دقت نہیں ہوتی ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے گھر میں سب کچھ اچھا کھانا کھاتے ہیں سب کچھ تازہ ملتا ہے انہیں اور بھی بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ جو لوگ مڈل کلاس میں آتے ہیں جن کے پاس کوئی بزنس نہیں ہوتا اور جاب وغیرہ کرتے ہیں جو اپنی زندگی تھوڑا گزار گزار کر کاٹتے ہیں اور جو دوسرے اور جو تیسرے ٹائپ کے جو لوگ آتے ہیں جنہیں جن کی فیملی ہوتی ہے لیکن وہ لوگ ڈھنگ سے کچھ نہ کھا پاتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں بہت زیادہ تو سر وہ جو میں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو خدمت والے جو ہوتے ہیں جو بڑے سرکار سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان میں تھوڑا پیسہ انہیں تھوڑا دیا جائے تاکہ یہ چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کر سکیں اور پھر بعد میں انہیں بھی تھوڑا بہت کھانے کو اچھا مل سکے ان کے بچے اسکولوں میں پڑھ سکیں اور یہ وہ لوگ بھی اپنی زندگی بنا سکیں